असांजे देश भारत में पढ़ाई सुठी आहे पर महांगी आहे त हिन खे ॿि ॿियनि देशनि जी तुलना में ॾियूं त पंहिंजे भारतवासी घटि था पढ़नि ॿार ॾिसो त बेफ़ाम रस्तनि ते वेठा आहिनि पर इनजे बदिले अगरि इहा ई शिक्षा थोरी घटि रेट में घटि सस्ताईअ में पढ़ाइजे जा त सुठी तरह सां उच्च शिक्षा असांखे प्राप्त थी सघे त असांजा ॿार पंहिंजे देश में रही सुठी तरक़ी करे सघंदा ऐं सभिनी नागिरिकनि खे थोरी पढ़ाईअ जी वेल्यू बि ख़बर पवंदी ऐं सभु कोई पढ़ी लिखी करे सुठी जॉब वर्क ते लॻंदा त हितां बेकारी बि निकिरी वेंदी ऐं सरकारि चाहे त सभिनी ॿारनि खे हीअ पढ़ाई निःशुल्क तरीक़े सां कराए थी सघे पर हीअ असांजे देश में मिली न रही आहे पर हीअ जो मिले थी त असांजो देश अञा तरक़ीअ पासे थी सघंदो आहे